हँ नवपीढ़ीमऽ संस्कृति प्रथाकऽ तऽ कमोवेश देखल जाइत अछि जेकर हमसभ जे छै कड़ाइसँ अभी पालन करय छियै आओर नवपीढ़ीकऽ सिखाबय छियै रे बाबू अहाँ एना नहि अहाँ एना करु एना नहि करु अपन संस्कृतिके बचाके राखू जेना कि छै एतुका संस्कृति मूलभूत छै जे महिला साडी साया ब्लाउजमे देखयमऽ सुन्दर लागैत छै भव्य लागैत छे आब कि करैत छै आइकाल्हिकऽ लड़की कि करैत छै जीन्स पेंट टीशर्ट पहिरकऽ अपनाआपकऽ सुन्दर देखाबयकऽ कोशिश करैत छै जेकि बिलकुल गलत छै मिथिलाके लिअ ई बिलकुल अभिशाप सत्य भऽ रहल अछि से तऽ हमसभ हिनका सभकऽ बढ़ावा दए रहल छियै कि अहाँ अपन संस्कृति पर जोर दिऔ पुरुषकऽ लेल सभसे छै जे धोती कुर्ता गमछी ई पहिरबाक छै हुनका रहबाक चाही गमछी हमेशा हुनका कन्हापर रहबाक चाही लेकिन बढ़ैत समयमऽ जे हमसभ अभी पाशचात्य जगतसँ गुजरि रहल छियै तऽ देखैत छियै यहो पुरुषार्थमऽ कमी भेलय हँ लेकिन हमसभ कोशिश करैत छी जे हमसभ एकरा बढ़ावा दिअ आओर अपन संस्कृतिकऽ बेशी आगाँ बढ़बैकऽ कोशिश करु आओर पाश्चात्य जगतकऽ छोडु आओर अपन मिथिलाकऽ संस्कृति जे छै ओकरा आगाँ बढाबू